جی ہاں ہم ایک خاص خوبصورت منفرد چڑھنے والے مقام کی وضاحت کر سکتے ہیں جیسا کہ دلّی کے بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جہاں مشاہدے کے طور پہ ہمارا جانا ہوا انہیں تاریخی مقامات میں سے ایک مشاہدے کی جگہ ایک تاریخی مقامات جامع مسجد ہے جامع مسجد کی مینار پہ اتفاق ہوا ایک بار چھڑنے کا جب وہاں پر چڑھ کر ہم نے دلّی کے اطراف کا مشاہدہ کیا دلّی اور دلّی میں بسنے والے لوگوں کا اس اونچائی سے مشاہدہ کیا دلّی کے کثیر آبادی کا مشاہدہ کیا دلّی کی خوبصورت محلوں اور خوبصورت مکانوں کا مشاہدہ کیا تو وہ مشاہدہ ایک واقعی خوبصورت مشاہدہ تھا جو زندگی میں پہلی بار مجھے وہ مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا میں اس مشاہدے کی تفصیل آپ سے بیاں کیسے کروں کہ وہ خوبصورتی جو وہاں سے دیکھنے کو ملی تھی دلّی ایک الگ خوبصورت دکھ رہی تھی دلّی جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے سے رقبے اور چھوٹے سے احاطے کے اندر اتنے لوگوں کو سموئے ہوئی ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہاں میں فکر میں سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ واقعی یہ دلّی ایک تاریخی مقام ہے جس نے اپنے سینوں میں اپنے اندر اتنے لوگوں کو روزی اور کاروبار فراہم کر رہی ہے ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کر رہی ہے ایک پانچ منزلے کی عمارت ہے چھوٹے سے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں چھوٹی سی چھوٹی پتلی سی پتلی گلیاں ہیں اگر ایک آدمی ایک شخص ایک جانب سے جا رہا ہے دوسرا شخص دوسری جانب سے آ رہا ہے تو ایسے میں دونوں اشخاص کا مقابلہ ہو جاتا ہے آپس میں وہ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے روم میں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کوئی چھوٹے پیمانے پر کوئی بڑے پیمانے پر اپنی کاشت کاری اپنی روزی اپنی روزی اور اپنی تجارت کو کا فریضہ انجا انجام دیتا ہے تو وہاں سے دیکھنے کو ایک خوبصورت منظر ملا جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں